जी हल्लो हा मां उमेश नेवाणी थो ॻाल्हायां मेनेजर कल्ह ॻाल्हि थी हुई न हा त मुंहिंजे हिते मुंहिंजी जेकी ऑफ़िस में आऊं जे मानव संस्धानु असां जेको हलायूं वेठा हुनमें तव्हां ख़बर अथव लास्ट लास्ट ईअर ए न लास्ट साल में तव्हां हिक गेम लॉंच कई हुई त हीअंर बि पाण खे ई कॉन्ट्रैक्ट आयो हूंदो तव्हांजे सीनियर्स खां तव्हां पुछा कजो तव्हांजे मेनेजर खां हा त बसि पाण खे हा जी हा त बसि पाण खे पंज सत ॾींहनि हू लॉंच करिणी बी एम जी की पाण ॿारनि लाइ जेकी पाण ॻाल्हि थी हुई जेकी तव्हांखे ईमेल बि मां कयो हो जी जी हा मूंखे बि छा हिते वरी सभु ॾिसिणो आहे सभिनि जो सभु मुंहिंजा जे सभु जेका ॿिया माण्हू कमु करण वारा आहिनि हू सभु मुंहिंजे मूंखे ई ॾिसण जो आहे के किथे छा पुॼियो किथे मतिलब छा छा असां बि रोज ॿ ॿ कलाक एक्स्ट्रा वर्कलोड शाम जो वर्कलोड थी थो वञे त हू कमु करे पोइ निकिरूं पिया त इनमें जी हा उहो हा उहो मां ॾिसी थो वठां मां ॻाल्हाए थो वठां मुंहिंजे जेका मुंहिंजा स्टाफ़ वारा आहिनि खे हू तव्हांखे जी

अच्छा त तव्हांखे चांहि नास्तो मतिलब के भई टाइम टू टाइम कोन्ह थो मिले जीअं तव्हां चओ अच्छा हा हा चलो हीअ मां ॻाल्हाए थो वठां अॼु जी मीटिंग में वैसे बि ॿ कलाक खां पोइ सभिनि जी मीटिंग रखां ई वेठो मां सभिनि खे सॾु करायां वेठो सभिनि हा उहेई मां उहेई उहेई मूंखे हीअंर ध्यानु पियो आयो के जेको पाण लास्ट प्रोजेक्ट जेको कयो न उनमें विच विच में गेमिंग में ॿार रमन पिया त उनमें छा पियो थिए के हूअ जेकी कार रेसिंग वारी आहे गेम पंहिंजी उनमें चोटी पई पए विचमें चोटी पई पए हेंग पई थिए त तव्हां कोशिशि हा हा

हा मतिलब मां ईअं ई चवण चाहियां पियो हिते बि जेको नेटवर्क तव्हांजी ॻाल्हि बि बिल्कुलु सही आहे त मां ईअं चवां पियो अगरि पंहिंजे तव्हांजे तरफ़ां जे कुझु बि अपडेट हुजे ड्राईव ॿाईव में के भई थोरो मतिलब स्मूदिली हले सुठी तरह पंहिंजी मतिलब रमी सघनि ॿार मतिलब के ख़ुशि थी सघनि इंजॉए करे सघनि त तव्हां ॾिसी वठिजो हिन पॉईंट ते हा ने ॿियो अहिड़ी अहिड़ो हा अहिड़ो मतिलब थोरो कजो के हिनमें छा मोबाइल हिट न गरम न थी वञे अॼकल्ह जेका मोबाइल आहिनि जेका हो गरम था थी वञनि एप्लीकेशन कोई बि पाण एप्लीकेशन डाउनलोड कयूं था हेवी वारी हा अच्छा बसि उहेई उहेई तव्हां भले हा ने बाक़ी तव्हांजो जेकी बि आहे प्रॉब्लम तव्हां जेकी मूंखे प्रॉब्लम शेयर कई तव्हां जेके भई उहो मां अॼु ॻाल्हाए थो वठां मीटिंग में तव्हांखे शाम ताईं मां मेल करे छॾांव थो के भई मुंहिंजी डिस्कशन जेको बि जवाब असां डिसाईड कयूं था ॿी तव्हांखे कोई बि चांहि पाणी नास्ते जी असुविधा न थींदी जी जी मिली वेंदो मिनिरल वॉटर तव्हांखे हाणे मां बॉटलूं रखाए छॾियां थो नंढी वारी जी ओके